हमरासबके इधर बहुत सारा अन्धविश्वास छै जेकि कभी घरसँ बाहर निकलै छियै तऽ बिल्ली रास्ता काटि दै छै जकरासँ की एक्सीडेंट होबैके भी चान्स हुए रहै छै तऽ दिकक्त तऽ परिवारमे भए जाइ छै जेकि बहुत गलत जेनाकि कौआ अभीके मथाके ऊपर मँडराबै छै तऽ ओकरो अन्धविश्वासे कहै छै जे जेकि कहै छै कौआ मँडराबै छै तऽ कोइ कोनो प्रॉब्लम होइ सकै छै आओर कभी कभी कुत्ता द्वारपर बैठके कानै छै तऽ ओकरोसँ ओहोमे अन्धविश्वास होइ छै कभी कभी कौआ घेरिकऽ चारि पाँचटा कौआ आबिकऽ पूरा माथापर कुचरै लागै छै तऽ ओकरो अन्धविश्वास कहै छै की कुछ होइ गेलै छै एकरा या या बिल्ली कभी दूध पी कए उल्टी करि दै छै ओहिठाम तऽ ओकरो अन्धविश्वास कहै छै जकरासँ की बहुत सारा अन्धविश्वास छै नहि बताबे सकै छी जकरासँ बहुत सारा अन्धविश्वास फैला दै छै लोकके